म्हज्या मता प्रमाण भारताचें जर सगळ्यांत व्हडलें सांस्कृतीक दायज खंयचें आसा तर तो सर्वधर्मसमभाव आर्विल्ल्या काळा पसून हांगा वेगळ्यावेगळ्या विंगड विंगड धर्माचे लोक रावतात वेगळ्यावेगळ्या मताचेय लोक रावतात आनी सगळे बरे तरेन एका बरोबर रावून फुडें वतात